हैलो बॉम्बे होटल मां सोना लाडवानी थी ॻाल्हायां पई मुखे जल्द में जल्द रोटीअ जो ऑडर खपे तव्हांजी होटल मां जंहिंमें की मूंखे ॿ फ्राइड राइस खपनि ज़ीरा राइस खपनि ॿ दालि माखणी खपनि ॿ मूंखे पनीर लबाबदार हुजनि ऐं मूंखे छह फुल्का सलाद पापड़ ऐं खटाण ज़रूरु विझिजो ऐं मिठे में रसगुल्ला बि हुजनि आइस्क्रीम जो हिकु वॾो पैकेट बि मोकिलिजो मुंहिंजे घर महिमान अचण वारा आहिनि ऐं जल्द सां जल्द मूंखे इहो फूड तव्हां मोकिलाइण जी कृपा कंदा त मां तव्हांजो ऑडर तव्हां मुंहिंजो ऑडर वरी सां लिखी वठंदव त महिरबानी थींदी ऐं मूंखे जल्दी सां इहो ऑडर खपे ईअं न महिमान भुख ते हली वञनि ऐं मां उन्हनि खे खाराए न सघां त तव्हां जेतिरी जल्दी थी सघे जाम जल्दी इहो मूंखे ऑडर खपे जेतिरी जल्दी थी सघे इहो ऑडर तव्हां मूंखे डिलीवर कंदा